हाँ जी आपने सतगुरु इलेक्ट्रॉनिक से बात हो रही है जी बताइए जी जी जी मिल जाएगा आपको क्या क्या उसमें फंक्शन चाहिए हैं जी जी जी जी जी जी आप एक बार फिर से सुनिए आई फ़ाइव ट्वेल्थ जनरेशन पाँच सौ बारह एस एस डी सोलह जी बी रैम और चार जी बी ग्राफ़िक कार्ड जी जी जी जी मिल जाएगा पर आपको सोलह जी बी रैम नहीं मिल पाएगी आठ जी बी रैम मिलेगी साठ हज़ार में अगर आप अपना जो आप बजट है वह थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पैंसठ हज़ार तक जाते हैं तो हम आपको सोलह जी बी रैम तक का दे सकेंगे अच्छा जी आपको कैस में ख़रीदना चाहते है कि फ़ाइनैन्स करवाना चाहेंगे जी साठ हज़ार कैश कैश देंगे आप जी जी एस टी के कारण हम असल में कैश नहीं ले पाते हैं तो चेक हो सकता है क्या नहीं जी हमारी जो बिल बुक आती है उसमें हम कैश ऐसे नहीं चढ़ा सकते तो आप चेक अगर प्रवाइड कर सकें चेक दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा हाँ जी जी साठ हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा आपको लेनेवो का आईडियापेड फ़ाइव मिल जाएगा हाँ जी नहीं जी फिर डेल सबसे अच्छी कंपनी है लेकिन आपको साठ के अंदर जो आपको फंक्शन चाहिए हैं वे नहीं मिल पाएँगे उस वजह से अगर आप अपना जो बजट है वह थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हम आपको डेल भी प्रोवाइड डेल दे सकते हैं जी साठ तक मैं आपको कै लेनेवो मिल जाएगा एच पी भी हम एक बार देख सकते हैं आप कैश दे रहे हैं तो हम आपको एच पी भी दे सकते हैं एच पी आपको साठ में हाँ साठ में आपको एच पी का एक मॉडेल आ रहा है वह मिल जाएगा जी इस्तेमाल करने के ऊपर है अच्छे सारे रहते हैं हाँ जी जी जैसी आपको सहूलियत लगे अगर आप बोलेंगे कि हमारे घर भिझवा दीजिए तो लैपटॉप आपके घर पहुँच जाएगा और जो पेमेंट है वह सैम आप तुरंत कर दीजिएगा जी तो मैं आपको क कौनसा करवा दूँ एच पी करवा दूँ लेनोवो करवा दूँ जी लेनोवो करवा दूँ हाँ तो जो आपको आख़िरी जो पड़ेगा आप कैश दे रहे हैं तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सी छूट दे सकते हैं आपको अट्ठावन हज़ार में पड़ जाएगा लेनोवो का आईडियापेड जी ठीक है तो आप कब तक आएँगे जी ठीक है आप आ जाइए आपका लैपटॉप हम तब तक तैयार कर के रख लेते हैं जी धन्यवाद आपकी यात्रा शुभ हो